आमच्या गांवान तीन तीन देवस्थानां आसात एक म्हणजे श्री वेताळेश्वरांचे ग्र ग्रामदेव दुसरें श्री नरसिंंगह वेताळेश्वर आनी तिसरें शांतादुर्गा ह्या आमच्या गांवांत तिनूय देवळां आशिल्ल्या कारणान हांगासर खूब्ब अशे उत्सव आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ते सगळे उत्सव आमी मोठ्या उत्सहान साजरे करतात श्री वेताळेश्वर देवस्थानाचे उत्सव म्हणजे हांगासर शंकराचे देवूळ आशिल्ल्या कारणान महाशिवरात्री जाता शिगमो जाता मोठ्या दबाज्यान शिगमो जाता तशेंच तिनूय देवळांचो मेळून एक मोठो दसरो हांगासर जाता तो दसऱ्या दिसत जाता तर आनी ह्या तिनूय ह्या सगळ्या उत्सवांत आमचे गांवचे लोक तशेंच आजू बाजूचे लोक तशेंच केन्ना केन्नाय भायले जे म्हाजन जे आसात ते सगळे हांगासर येतात आनी मोठ्या उत्सवान हो हे सगळे चड मनयतात तितूंतल्या दसऱ्याची म्हणजे एक विशेश म्हणजे हांगासर णव राती पयलीं नरशिंवाच्या देवळांत नवरात्रा जातात आनी ते नवरात्राच्या निमाणे राती म्हणजे दस दसऱ्या दिसा हांगासर मोठ्या दवाज्यान दसरो जाता हांगासर तिनूय देवाच्यो पालख्यो श्री वेताळेश्वर श्री नरसिंह आनी श्री शांतादुर्गा हांच्यो मिलन जाता आमचे गांवांत एक मध्यभागी अशे एक आपट्याचें झाड आसा आनी थंयसर ह्यो तिगू तिनूय देव एकठांय येता पालखेत आनी तो पळोवपाक तो उत्सव पळोवपाक हजारांनी लोक हांगासर येतात आनीक सोने लुटात आनी परतून त्यो तिनूय पालक्यो आपआल्या देवस्थानान वतात हो एक आमच्या गांवचो एक सगळ्यात मोठोसो उत्सव तशेंच आमच्या गांवांत हांगासर कार्तीक म्हयन्यान कार्तीक म्हयन्यान पुनवेक सांगोड जाता हांगासर तो सांगोड म्हणजे दोन व्हडी हाडटात तेजेर बरी स्टेज घालतात आनी तेतून देवाची पालक ही आमी बरयतात बसयतात आनी हो पौर्णिमेचो उत्सव त्या दिसा जवळ जवळ लायट ना म्हटल्यार जाता पूण हांगासर पंट्यांनी आनी दिप्रत्ननी हो उत्सव आमी हांगासर मनयतात ही एक बरी लोकांक हांगासरयक तशेंच आजू बाजूच्या लोकांक एक उत्सवाची एक बरी परवणीच आसात तशींच हांगासर शिगमो जाता शिगम्याच्या निमतान हांगासर जो पारंपारीक शिगमो आसा तो मेळ जातात तालगडी जातात आनीक हांगासर शिगम्याच्या निमतानसर वेताळेश्वर देवस्थानाच्या मुखार हांगासर हें जाता नाटकां जाता बरी सुंदर अशीं नाटकां हांगासर नाटकांचें सादरीकरण केलें वतातात तशें शिवरात्रेक शिवरात्रेक हांगासर रातभर महाशिवरात्र आमी मनयतात तशेंच तजे दुसरे दिसा सकाळचो हांगासर रथ आसता तर अशी वेगवेगळे प्रत्येक देवळांत हांगासर काले जातात रातकालो आसता हे आसा रातकलो आसा तसोच गोवण कालोयज आसा हें सगळें पारंपारीक सण आमी मोठ्या दबाज्यान हांगासर मनयतात आनी लोक लोकां विशीं म्हटलें जाल्यार सबंद गांव आमचो ह्या सगळ्या एका उत्सवक हांगासर एकठांय येयल्लो आसता राहुल